हमरा सबकेँ एहिठमा जे छै से धान कूटबाक मशीन यऽ गहुँम जे छै से पीसैके मशीन यऽ ओहिसँ हमसब जे छै से सुविधा लए छी जे धान लए कऽ जाइत छी ओकरा जे छै से कूटाके आनय छी ओकर चाउर बनैए ओकरा हमसब जे छै से फटकि झारिकऽ राखए छी गहुँम लए जाइत छी जेकरा जे छै से ओ पीसकऽ जे छै से आनि देइए ओकरा हमसब जे छै से राखय छी ओहिसँ रोटी बनाबए छी आ ओहिके बाद हमरा सबकेँ एहिठिमा जे छै से मुर्गाके फारम से यऽ ओ मुर्गाके फारमसंँ सब जे छै से अपन जे छै से उन्नतिके मार्ग पर जे छै से जाइए लेकिन हमरा सबकेँ आसपासमे जे छै से मुर्गाके फर्म जे यऽ ओहिसँ बुझियो हमसब बहुत परेशान रहय छी किआकि ततेक ओ ओकर जे छै लैट्रिन सभसँ बदबू आबैए घर अङ्गना सभमे रहल नहि जाइए एतेक ओ मुर्ग़ा फारमसंँ जे छै से अहाँकेँ बदबू आबैए मुर्गासब मरि जाइत छै तऽ ओ जे छै से कुत्ता सब उठायक लए आनय छै ओहिसँ परेशानी बनि जाइए आ ओहिके बाद अहाँक हमरा सबकेँ एहिठमा जे छै से घर अङ्गनामे जे छै बकरी खस्सी ई सब जे छै से हमसब राखय छी हमसब पालय छै गाय सब से हमसब पालय छी बरद राखने छी महिष जे छै से हम राखने छी हमरासभकेँ एहिठमा जे छै से बहुत आदमी जे छै गाय महिष बकरी ई सब जे छै से राखैए आ मुर्गा सब जे छै से मानू रखिते छै विशेषतः आब आदमी जे छै से मुर्गा फारम जे छै से खोलऽ लागलै आ बहुत आदमी जे छै से एकर जे छै पालन अहाँकेँ जे छै से करय छै एहिसँ होइत छै जे अपन आगाँ बढ़ै छै हँ आ ओहिके बाद अहाँकेेँ हमरा सभकेँ एहिठमा बत्तख हंस से जे छै से राखय छै ओकर से अहाँकेँ जे छै पूरा पालन करय छै पूरा व्यवस्था जे छै से करय छै ओहिसँ से जे छै से हमरा सबके मानू बत्तख ईसभसंँ तऽ कोनो दिक्कत नहि यऽ लेकिन मुर्गासंँ बहुत परेशानी बनि जाइए लेकिन जेकर मानू रोजगार छियै ओहि पर तऽ जे छै से कोनो बात विचार नहि भए सकैए लेकिन ईसब आओर हमरा सबकेँ कोनो विशेष नहि यऽ एतबा जे छै से यऽ हमरा सबकेँ एहिठमा